हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारी आम बोलचाल की भाषा भी हिंदी है हम हिंदी का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं और हम यहाँ मध्य प्रदेश में रहते हैं वहाँ हिंदी ही यहाँ की मातृभाषा है इसलिए हम हिंदी का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं